हेलो क्या मेरी बात टेलर से हो रही है जी मुझे ब्लाउज़ सिलवाना था और सूट सिलवाना था हाँ दोनों सिलवाना था तो आप कितने में मतलब कितने में सिल देती हो वैसे नहीं तो वो भी ऐसे डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ कितने में और नॉर्मल ब्लाउज़ कितने में ऐसे आप कितना कीमत बता दीजिए

जी तो आप मतलब क्या बोले कि जैसे आप थोड़ा सा कम वम नहीं करोगे क्या हाँ बोलो जी आप थोड़ा सा कम कर दीजिए तो मैं आके थोड़ा सा देख लूँगी आप थोड़ा सही सही से लगा दो तो मैं आती भी हूँ नहीं तो आप थोड़ा एकदम हाई फाई बोल रहे हो तो मैं कैसे ही आपको बोलूँ जी ठीक है तो मैं आके आप आपको बताती हूँ और नाप वाप आप ले लीजिएगा जी धन्यवाद